हाँ

मेरे घर पर पर्व होता है जैसे देखिए आज अभी है पर्व ये दस दिन और ये छठ पूजा होता है बैसाख में अभी दस रोज़ का बाद आएगा छठ पूजा बैसाख में फिर भादों में होता है तो भादों में आएगा पवनी एक होता है उसमें सब ये बैसाखा पवनी में होता है कि दिने दुए बजे में एक दिन पावन होता है फिर दूसरा दिन बारह बजे में ख़त्म हो जाता है और वो जो भादों में आता है पर्व उसमें हम शाम में हाथ उठता है ख़त्म होता है और फिर होता है कार्तिक में पहले दिवाली होता है दिवाली के बाद फिर छठ पर्व होता है उसमें चार दिन लगता है उसमें चार दिन ऊ छठ जो पूजा होता है कार्तिक में उसमें चार दिन लगता है हाँ फिर और फिर नवरात्रा होता है ओ तो नवरात में नवरात्रा में भी दस दिन लग जाता है फिर चार दिन के बाद रामनवमी होता है वो गाजा पूजा वो एक दिन में होता है आपका इधर कौन कौन पवनी होता है हाँ हाँ हाँ जी जी जी जी जी

जी जी जी ठीक ठीक